असांजे कच्छ जिले में घणेईं तरह जो आखाणियूं आहिनि स्थाननि जूं जीअं त जेसल तोरल आहे इन्हनि जेसल तोरल जो प्यार ॾाढो हो इन करे इन्हनि जी बिन्हीनि जी पासे में समाधी आहे इनमें चवंदा आहिनि त हर साल थोरी थोरी खिसकंदी आहे ॿियो त असांजो जीअं कारा डूंगर आहे उते बि ईअं हिक लोही चुंबक वांगुर आहे त गाॾी अगरि मथे ढलान ते हूंदी आहे त उहा मथे पाण ई पाण ई हलंदी वेंदी आहे ॿियो त जीअं असांजो हिते माता जो मड आहे चवंदा आहिनि त हिते म आशापुरा मां पाण प्रगट थिया हुआ इन करे हुते आशापुरा माता जो मंदिर ठाहियो वियो आहे ॿियो त जीअं असांजे जीअं सिंधीयुनि जो लीलाशाह भगवान आहे उन्हनि जी बि हिते कुटिया आहे लीलाशाह भगवान असांजे सिंधीयुनि जी ॾाढी शेवा ऐं मदद कयी हुई ॿियो त असांजे हिते गांधी समाधि आहे जॾहिं गांधी समाधी जो गांधी बापू जो शरीर शांत थियो हो तॾहिं उन्हनि जी कुझु अस्थियुनि जो हिस्सो इते खणी आया हुआ ऐं इते इन्हनि जी गांधी बापू जी समाधी ठाही वयी